जोंनि क'कराझाराव जेरै बैसागु टाइमाव बावखुंग्रि फेस्टिभेल जायो बेयाव फैनानैबो दावबायारि फोरा फैनानै बिदिनो मोन्दांथि लानो हागोन आरो जेनेबा बेयाव मा मा जायो आमफाय बिनि कालचार आमफाय बिनि गेलेनायफोर जेरै बावखुंग्रि फेस्टिभेलआव बायदिसिना स्टेज इभेन्ट जायोना आमफाय बेफोरखौ नायनानै मोन्दांथि लानो हागोन आरो दावबायारिफ्रा फैनानै आमफ्राय मा समावसो मोसायो बेबायदिनो आं बारा बुंनो रोंला बेखौ जेखुनु बेखिनिखौ होनबाय आं